इंडियन आइडल हिकु एहिड़ो प्रोग्राम आहे जेको मूंखे ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे हुन में मनु विंद्रियो पियो हूंदो आहे हुन में मूंखे रिशी सिंग जो आवाज़ु ॾाढो वणंदो आहे ऐं चङा ई त कलाकार हुन मां ई मथे आया आहिनि जीअं त नेहा कक्कड़ ऐं ॿियो मूंखे रिशी महादेवन जो ॾाढो आवाज़ु वणंदो आहे छाकाणि त उहो अहिड़ो ॻाईंदो आहे ॼण लॻंदो आहे त सचो हिकु आवज़ु अची वियो हुन लता मंगेश्कर हुन उषा मंगेश्कर सिधो साम्हूं पंहिंजे रियल में जेको हूंदो आहे उहो ॻाईंदो आहे इनकरे मूंखे इंडियन आइडियल जो प्रोग्राम ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां जॾहिं बि हमेशह चालू थींदो आहे त मां हुनखे वर वर करे ॾिसंदी आहियां हिकु बि प्रोगाम हुनजो न विञाईंदी आहियां जीअं मनु खे आनंदु ईंदो आहे हुनजा गाना ॿुधी करे हिन करे उहो मां हमेशह ई ॾिसंदी आहियां अहिड़ो हिकु प्रोग्राम आहे जंहिं में सचो आनंदु मिलंदो आहे